हेलो बोले हाँ हाँ बोले हमको कू कूलर लेना था कितना लीटर पचहत्तर लीटर

कौन कम् कौन सब कम् हाँ अच्छा ओ मतलब कोन कोन बढ़ियाँ वाला है बता दीजिए कम से कम तभी तब ना जानकारी होगा हाँ हाँ ठीक ठीक हाँ हाँ बजट कितना होगा अच्छा और कितना दिन का गारंटी होगा अच्छा और सब सबका रेंज हमको बता दीजिए आँय जी मतलब वही सबका रेंज जानकारी हो जाता तो उसी में कोई एक ठो पसन्द कर लेते

हाँ ठीक है ठीक है वर्लपुल का बढ़ियाँ रहेगा अच्छा होम डिले आ होम डिलेवरी चार्ज़ कितना लगेगा अच्छा अच्छा हाँ ओ ठीके है हाँ वर्लपुल का लेंगे हाँ और डिस्काउन्ट कितना हुआ है डिस्काउन्ट कितना हुआ है अच्छा चार सौ हाँ आप ऑनलाइन लेते हैं या कैश लेते हैं

ठीके है हम दोनों में राजी या ऑनलाइन दीजिए या कैश दीजिए